میں نے کچھ دن پہلے ڈرل مشین خریدا تھا میں اس میں اس کی پرفارمنس سے بہت زیادہ خوش ہوں سب سے پہلے بات کروں تو اس کا ڈیزائن بہت کمفرٹیبل ہے ہاتھ میں پکڑنے میں ہلکا لگتا ہے اور گریپ بہت اچھی ہے جب میں اسے یوز کرتا ہوں تو وائبریٹ وائبریشن بہت کم محسوس ہوتی ہے جس کی وجہ سے لمبے ٹائم تک کام کرنا آسان ہو جاتا ہے اس ڈرل کی پاورس بھی زبردست ہے لکڑی اور میٹل پر کام کرتے وقت مجھے کسی بھی مسئلے کا سامنا نہیں ہوا اس کا موٹر پاورفل ہے اور اسپیڈ کنٹرول فیچر بھی دیا گیا ہے جو جو کہ کافی مددگار ثابت ہوتا ہے جب آپ کو ڈفرینٹ سرفیسز پر کام کرنا ہوتا ہے واقعی کوالٹی کا خیال رکھا ہے بیٹری ٹائم بھی لاجواب ہے اگر اپنے کڈ لیس ماڈل لیا ہے ایک فائد ایک دفعہ فل چارج کرنے کے بعد